سفر میں زیادہ تر ٹرین سے کرتا ہوں اور ٹرین میں اکثر گیٹ پہ پیٹھتا ہوں کیونکہ وہاں ہوائیں لگتی ہے اسٹیسن آتے ہی اسٹاپ آتے ہی فوراً اتر جاتے ہیں نیچے تو اتفاق تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے ہم اور کیا کہتے ہیں بیگ بھی تھا ہمارے ساتھ تو بیگ رکھ رکھ کے رکھ کے میں سائد میں بیٹھا تھا گیٹ پہ ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا مجھے میں سمجھا ہوگا کوئی جیسے ٹرین اسٹارٹ ہوا اس نے میرے سامان پہ جھپٹّا مارا اور فرار جب سے میں نے کان پکڑ لیا جب سے میں نہیں بیٹھتا گیٹ پہ نہیں تو نا اور فوٹو کلک کرتا ہوں میں اکثر اور میں انسٹاگرام ٹویٹر پہ پوسٹ کرتا ہوں